धोरोम बोसोनफोरा जेनबा जोंनियाव माबायाव होयो नालाय मंगलबाराव होयो नालाय ओमफाय बोसोन होयो जोंनि गामियाव बोसोनगिरिफ्रा बाथौनि आसारिफोर फैयो फैनानै बोसोन होयो बोसोन होबाथाय खायसे खायसे सोलायो बांसिनानो सोलाया मानो होनबा मानसिफ्रा बारा खोनाखौनो सङा खोमाखौनो लाया नाथाइ गोसो होनानै खोनासंबा मोजां मानो होनबा जों धोरोमखौ फोथायबासो जोङो फरायनो मानो गोसो जायो धोरोम सिबियारिफोरासो बोसोन होनो रोङो नालाय बांसिनानो धोरोमावनो गोबां मदद मोनो फरायनाय समाज सिबिनायफोरखौ धोरोमनि बोसोनफोरा समाजखौ फोसाबनायाव गोबां मदद होयो होन्नानै आं सानो आरो जोंनियावथ' खाथि खालाफोराव बिदिनो बैसागु मागो जाबाथाय जाय जाय गिदिर गोलाव दङ ना गामिनि बिसोरो बोसोन होफैयोना होमबानिया खायसे खायसे सोलायो बांसिनानो सोलाया सोरबा लायो सोरबा लाया जेरै जोंनियाव सोरबाफोर फरायनाय थाया बिमा बिफानि सायाव उदां उदां जाबाय थायो बिसोरखौ खायसेखौ बुङो होमबाना बिसोरो खायसे दुखु मोनो गोसोआव ओमफाय खायसे खायसे मावनानै जानो नागिरो बांसिनानो होमबाबो बिमा बिफानि सायावसो सोनारो ओमफाय बोसोन होनायखौथ' सिख्लाफोराल'सो लायो हिनजावफोराल'सो लायो मानि बाथौ थानसालियाव थांनो होयो नालाय मानो रावबो फैया बाथौआव आर'ज गाबनो हौवाफोरा मानो फैया हिनजावफोराल' फैयो होन्ना बुंबाथाय खाननै खानथामफोरल'सो हौवाफोरा थांसिनगोन ओमफाय बांसिनानो थांला फोरबो फोरबो फोरबोआवल'सो मानसिफोरा थाङो नलेबा थांस्रायानो हौवाफोराथ' थांस्रायानो खाम दामनाय मानायफोरनि इमान बोसोन होयो गामियाव गिदिर गोलावा फाइ होन्नानै बोसोन होयो लिङो मानसिफोरखौ नाथाइ थाङानो जोंनि गामिनिफोरा बांसिनानो थाङा हौवाफोरा हिनजावफोराल' थाङो खाम दामनाय जथा दामनायफोरावथ' हिनजावफोरा दामनो हाया ना रोङा ना दामनो हौवाफोरनि नां गोनां जायो होमबा खाफा खानै हौवासा खानै खाथामसो सोलोंनाय दङ बांसिन सोलोंनाय गैया इसोरल'सो थाङो इसोरल'सो दामो सिफुं दामनायाथ' गैस्रालानो जोंनि गामियाव बुंबाबो लाया मानसिफ्रा ओमफाय माबायाव हारिमुनिखौ खोना बोसोनखौ खोनासंबा जों जौगानो हायो जागाफोनाबो फोसाबो